पूरे ज़िले में पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे बहुत सारे पर्यावरणीय पहल चलाए जाते हैं जिससे पर्यावरण को हम लोग संरक्षित कर सकें हमारे यहाँ सबसे पहले हर हफ़्ते सभी के घरों में कोई न कोई एक पेड़ को अवश्य ही लगाया जाता है जिससे कि पर्यावरण में अच्छा पेड़ हो हमारे यहाँ बड़े बड़े अवसरों पर जैसे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी एवं कभी कभी जन्माष्टमी के दिन भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करके पेड़ों को लगाया करते हैं हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण केंद्र हैं जो कि हमारे ग्रामीण इलाकों में हमेशा ही मुफ़्त में पेड़ों की पौधों को बाँटते एवं लोगों को देते रहते हैं जिससे की स्थानीय लोग एवं ग्रामीण के लोग उन पेड़ों को अपने घरों में लगा करके पर्यावरण में अपना योगदान दे सकें इन चीज़ों में सबसे मुख्य चुनौतियाँ यही हैं की लोगों को समझाना के पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें एवं हमारे यहाँ की जलवायु अगर से देखा जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही ख़ास प्रभाव झेलना पड़ता है हम अपनी पर्यावरण की देख भाल पेड़ों को लगाकर के एवं हरे भरे पेड़ों को बिना काटे ही देख भाल करते हैं